मुंहिंजी सभिनी खां सुठी पेंटींग गजानन महाराज जी आहे उहा ग्लास पेंटींग आहे उन खे पूरो करण में मूंखे अठ ॾींहुं लॻा हुआ उहा मूं वटि अञा ताईं बि आहे संभालियल